तव्हां ॾाढी जॻहि घुमंदा रहंदा हूंदव त तव्हां असांखे पंहिंजे हिकु अहिड़े अनुभव जे बारे में ॿुधायो जंहिं में तव्हां काॾे घुमणु न वया हुजेव ऐं ॾाढो कुझु थियो हुजेव मां हाणे हालु ई में पिछले साल पचमढ़ी घुमणु वई हुयमि जेको की ॾिसण में ऐं घुमण में ॾाढो ई सुठो आहे ऐं घुमण जे लाइ त ॾाढी बढ़िया जॻहि आहे उते पहाड़ियूं नईं नईं वादियूं मस्तु सनसेट आहे उते ट्रेम्पलिंग आहे ऐं ॾाढा सुठा रेस्टोरेंट बि आहिनि उते रहण जी बि ॾाढी सुठी सुविधा ही रिज़ोर्ट आहिनि ऐं अगरि असां इते पास में मध्य प्रदेश में रही करे पचमढ़ी जहिड़ी जॻहि ते न था वञूं त पोइ असां छा घुमियो इन्हनि जे लाइ सभिनि खे मां त इहो ई चवंदमि हिकिड़ो दफ़ो घुमी अचो ॾाढी सुठी शानदार जॻहि अथव शांत ऐं उतां जा माण्हू त ॾाढा ई सुठा आहिनि बिल्कुलु पीसफुल आहिनि असां होली जे टाईम ते विया हुयासीं पर असां खे कंहिं बि कहिड़ी बि तरी तरीक़े सां कोई तकलीफ़ु ई न ॾिनऊं घुमण में त ॾाढो ई बढ़िया ॾाढी सुठी सुठी जॻहियूं हुयूं उते ॾाढा बढ़िया बढ़िया फॉल्स हुया मस्तु हुयो ॾाढो हिकु नंबर ॾाढो मज़ो आयो असांखे